دیکھیے ایسا ہے کہ ہم شہر میں رہتے ہیں پیسہ کماتے ہیں شہر میں ترقی کرتے ہیں خوب پیسہ بھی کماتے ہیں نام بھی کماتے ہیں اور رہنا سہنا بھی سب کچھ کھانا پینا بھلے ہی شہر کا اچھا ہو لیکن ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ گاؤں کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارا بچپن ہماری یادیں ہمارا سب کچھ جو ہے وہ گاؤں میں گزرا ہے ہماری ماں کے ہاتھ کا کھانا اور کھیت وہاں پر گاؤں کے گلیوں میں کھیلنا گاؤں کے سڑکوں پر گھومنا گاؤں کے کھیتوں میں گھومنا یہ سب ہماری یاد سے جڑا ہوا رہتا ہے تو اس لیے انسان کا دل ہمیشہ گاؤں میں ہی رہتا ہے اور گاؤں جانے کا ہی کرتا ہے کیونکہ ہم سب سے بڑی چیز ہے ماں کی محبت اور ہمارا بچپنا جو ہم نے وہاں پر بتایا ہے اس لیے انسان کا دل ہمیشہ گاؤں میں جانے کا کرتا ہے